جی جی گوڈ نا مارننگ کہیے کس لیے آپ نے جی جی سر بولیے جی میں وہ کیا نام کار شو روم سے بول رہا ہوں جی جی بتائیے مل جائے گی ہم تو شو روم اسی لیے کھولے ہیں کہ جس طرح کی آپ کو کاریں چاہیے مناسب قیمت میں دستیاب ہیں ہمارے یہاں اور مناسب قیمت میں ہم لوگ دیتے بھی ہیں ہمارے یہاں کوئی بہکا دغابازی جی جی جی جی مل جائے گی آسانی سے مل جائے گی جی جی ہے ہے فیچر اچھا ہے بڑھیا چلتا ہے اور ہب ماڈل بھی اچھا ہے اور یہ لوگ خرید بھی رہے ہیں لوگ شوق سے کیوںکہ وہ اچھی چلتی بھی ہے یہ اس لیے شوق سے لوگ خرید رہے ہیں اور آج کل مارکیٹ میں اس کی چلن بھی ہے ہاں تو بہتر ہوگا کہ آپ ڈیزل والی ہی لیں ہاں یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اچھا ڈیزل والی ہاں نہیں ہم لوگ شو روم والے سیکنڈ ہینڈ تو ہم لوگ بیچتے نہیں ہیں البتہ اگر کوئی لے کر آ جاتا ہے تو باہر سے باہر اس کی سپلائی کر دیتے ہیں شو روم میں بالکل نئی چیزیں ہم اس کے اندر رکھتے ہیں اور وہی بیچتے ہیں ہاں اگر کوئی آدمی مجبور قسم کا کوئی آ جائے تو لے لیتے ہیں اس کو باہر سے باہر اس کو کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو بیچ دیتے ہیں نہیں ہمارے یہاں تو بہت ساری کاریں ہیں ہر طرح کی کاریں مل جاتی ہیں ٹاٹا نیکسون کے علاوہ بھی کاریں بہت ساری ہیں جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مناسب قیمت میں دیا جائے گا جی جی جی سر بولیے مارکیٹ اچھی ہے تبھی تو لوگ آپ بھی اسی کا نام لے رہے ہیں اور دیگر لوگ آتے ہیں وہ بھی اسی تعلق سے بات کرتے ہیں اس کی مارکیٹنگ اچھی ہے اور یہ چلتی بھی ٹھیک ہے اس کے اندر جو کوالٹیز ہے اس لیے لوگ اس ہاں لوگوں نے اچھی رہنمائی کی ہے آپ کی بہتر رہنمائی کی ہے بہت اچھی کار ہے اور آپ نے جو فون ملایا ہے فون کیا تو آپ بھی اچھے لوگوں کے پاس آپ کا فون آیا ہے ان شاء اللہ اچھے ضرور آئیے ضرور آئیے ان شاء اللہ میں آپ ٹھیک ہے دھنیہ واد